हलो अवन्तिका ब्रोकर से बोल रही हूँ मैं आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको एक रूम चाहिए हाँ तो कितना बड़ा चाहिए आपको इस्टुडेन्ट के साथ अच्छा तो हमारे पास में है अलग अलग और आपको दिखा सकते हैं तो आप कब आ सकते हैं देखने के लिए आज आप पाँच बजे आ जाइए और इसमें आपको पहले दो महीने का एडवांस देना पड़ेगा है ना चलेगा आपको है ना और आपके आधार कार्ड ले कर आइएगा ओर मैं चार पाँच मकान बाद दिखा दूँगा तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप ले लीजिएगा है ना दो मेम्बर्स के हिसाब से छः से सात हज़ार रुपये में मिलेगा आपको चलेगा आपको कहाँ और कौन से कोलेज में हैं आप पॉलीटेक्नीक कॉलेज में है ना और अभी मतलब रहते कहाँ पर हैं आप अभी अच्छा अच्छा तो ठीक है फिर आपके कॉलेज के पास में भी रहेगा दो मकान है मैं दोनों मकान आपको दिखा दूँगा और उसका एडवांस आप ले कर आइएगा अगर आपको पसंद आए तो आप ले लीजिएगा जी जी एडवांस आपको दो महीने का जैसे सात हज़ार के हिसाब से चौदह हज़ार रुपये देना पड़ेगा शुरू में आपको है ना चौदह हज़ार रुपये आप ले कर आइएगा और आधार कार्ड ले कर आइएगा ठीक है ना ठीक है फिर शाम को आप पाँच बजे करेक्ट आ जाइए है ना आपका शुभ नाम क्या है रवीना पांचाल ओर जिसको चाहिए मकान उनका ठीक है ठीक है ना फिर शाम को मिलते हैं आप आ जाइए